कई शहरों के सामने पर्यावरण का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पर्यावरण का मुद्दा हर जगह पर होता है क्योंकि आज के समय में पेड़ पौधे इतने अधिक संख्या में काट दिए गए हैं कि हर जगह दूषित हवा फैल रही है जिसके कारण अनेकों बीमारियाँ भी उत्पन होती हैं और दूषित हवा और कम हवा के कारण जब पेड़ कट जाते हैं तो पेड़ों का कटाई का असर हमारी जलवायु पर भी पड़ता है और जिस वजह से मौसम में भी बदलाव होता है कभी बारिश नहीं होती तो कभी बारिश कुछ ज़्यादा हो जाती है गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों के मौसम को भी प्रभावित करते हैं ये पेड़ों की कटाई और पेड़ों की कटाई से सिर्फ ये ऋतुएँँ नहीं बदलती हैं बल्कि पेड़ों की कटाई के कारण आम जीवन भी असंभव होता जा रहा है क्योंकि यदि पेड़ रहेंगे तो मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा और यदि पेड़ इसी तरह कटते रहे तो एक दिन आएगा जब मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा